ए थाम माबाया एलिभेसनआ अ बेथ' जोबनायनि फारियाव जाबाय दा औ ओं दा बै सेल ओं अ दे फै फै अ

बे थाम एबिलेस'नाथ' फ्राय दावगाजोब्बाय माबाया क्लासआ बेखौ जोब्बायानो बे सिलेबासआथ' जोब्बायानो दा रिपिटसो लागासिनो सोरबा सोरबा टिचारफ्रा अ अ थारमाने बे रुथिनखौ रुथिनखौल' होबानो जासिगोन रुथिनफ्रा

रुथिना औ औ बेथ' मार्कआथ' फिफ्टि मार्कनिखा फिफ्टि मार्क ओं एम इ सेक्स'नना ओं ओं ओं ओं बेखौ ओं

स्थाफफ्राथ' मोजांखा ओं

स्ल' ओं एबसेन्ट बेखौथ' गारजेननोबो जों फन हरनाय जाखायो लिंहर लिंहर ओं ओं औ औ थिग खालामो

ओं ओं

मोजांबो फैगोन बायदिबो मोनो आंथ' दे फोरोंनायफ्राबो जागासिनोखा ख्लासआथ' ओं

ओं दे दोनदो दे